एकटा अखबारके माध्यमसँ समाचार पढ़लहुँ जाहिमे बिहारके बिहारके जल संसाधन मन्त्री संजय झा कहलखिन आओर खासकऽ कऽ ओ जोर देलखिन जे बिहारके नदी नहर नालाके जोड़ल जाइ खासकऽ कऽ बाढ़िके दृष्टिकोणके देखैत आओर खेतीके दृष्टिकोणके सेहो देखैत जे हमरा बहुत नीक लागल ओहिमे ओ पच्छिम कोशी नहर परियोजनापर विशेष जोर देलखिन पच्छिम नहर कोशी नहर परियोजना एकटा किसानके लेल आओर भूगर्भ या जलके लेल एकटा क्रान्तिकारी सिद्ध भऽ सकै छै जाहिसँ खेतीमे क्रान्ति अएतै कियाकि जे जल नदीके द्वारा जे बहिके समुद्रमे चलि जाइ छै ओ एहि नहर परियोजनासँ किसानके खेत तक पहुँचतै जाहिसँ भूगर्भ जलके स्तर जे छै से सेहो बरकरार रहतै आओर